आपका सोना तो बहुत अच्छा है आप जो सोना दिए हैं हमारी लड़की के शादी में आपके सोने की अंगूठी बहुत अच्छी है बहुत लोग तारीफ़ करते हैं आपका सोना कभी घिसा नहीं है आपके सोने चाँदी हीरे हर चीज़ बहुत अच्छा रहता है हम लोग सोचते हैं कि यहीं पर आपके यहाँ ख़रीदें आपका सोना बहुत अच्छा है और जो जो भी देखता है कहता है कि किस दुकान पर ली हो आपका सोना बहुत अच्छा है हमारा मन कहता है कि दूसरे लड़के की शादी करूँ तो आपके ही दुकान पर सोने चाँदी हीरे अंगूठी हर चीज़ वग़ैरह बनवाऊँ आपका सोना हमको बहुत अच्छा लगता है हम सोचते हैं कि यहीं दुकान पर हमेशा ख़रीदें और हमारे गाँव के लोग भी कहते हैं कि आप कहाँ से ली हैं आपका सोना बहुत अच्छा है आप आप किस बाज़ार से ले आती हैं कि आपका सोना चाँदी बहुत अच्छा लगता है हम सोचते हैं कि इसी दुकान से हमेशा ख़रीदें अब मैं अपने लड़की लड़के लड़के की शादी करूँगी तो आपके यहाँ से ही ख़रीदूँगी आपका सोना हमको बहुत अच्छा लगता है और पहनने में ही चमकदार रहता है घिसता नहीं है मतलब पहनने में ही अच्छा लगता है सब लोग कहते हैं कि किस दुकान से आप ली हो आपका सोना बहुत अच्छा लग रहा है तो हम बोलते हैं कि हमारे यहाँ बहुत अच्छी ही दुकान है खाखापुर बाज़ार है वहीं दुकान है उसी दुकान से मैं ख़रीदती हूँ और ले आती हूँ हमको बहुत अच्छा लगता है चलो आप लोग को भी वहीं पर दिलाएँ आप लोग भी ख़रीदिए आप दुकान देखिए परिचय बनाइए हमको तो भाई अब बहुत अच्छा लगता है हम वहीं पर ख़रीदते हैं चलो तुम लोग को भी वहीं से दिला दें तुम लोग लो आगे बढ़ाओ दुकान पर जाओ देखो तो अंगूठी सोने चाँदी हर चीज़ वहाँ पर बिकती है कोई चीज़ की वहाँ दिक़्क़त नहीं है चलो आप लोग को वहीं पर दिलाएँ